भारत में हेल्थ जे बारे में ॾाढो सिस्टम हीअं आहे त दवाऊं बि सही न ॾींदा आहिनि दवाऊं ॾाढी महांगियूं ॾींदा आहिनि डाक्टर बि सही कोन्ह आहिनि के ऐं छा कयूं एॾे ओॾो भटिकिणो पवंदो आहे ॾाढो परेशानु आहियूं डाक्टरनि मां पैसा बि एॾा वठंदा आहिनि ग़रीब माण्हू किथां ॾई सघंदा पैसा एॾा डाक्टर दवाऊं त लिखंदा आहिनि लिखंदा वेंदा आहिनि लिखंदा वेंदा आहिनि दवाऊं मेडिकल में वञ त ॾाढी महांगी मिलनि थियूं पैसा घटि कंदा न आहिनि मेडिकल वारा जेकी रेट हुन दवा जो हूंदो आहे ॾह पर्सेंट ॾियण हुजे त हुनजो पहिरियों ई एतिरो रेट जोड़े छॾींदा आहिनि की पैसा असांखे ॾाढा ॾियणा पवंदा आहिनि भारत में डाक्टर जेका सुठा था ॾिसण ॾि ढ़ग सां ॾिसण वञ अस्पताल में सफाई त आहे ई कोन्ह एतिरी एतिरी किन्न लॻो पयो हूंदो आहे हुनखां त अञा बीमार माण्हू थी पवंदो आहे ऐं ॿियो छा कजे ऐं इनजे अलावा डाक्टर ॾिसण नथा ढ़ग सां डाक्टर जेके आहिनि उहे मरीज खे ॾिसण नथा ऐं दवाऊं एॾी था लिखनि की माण्हू पैसा नथा भरे सघनि